हैलो ठीक ठाक जी तुस सनाओ हां जी आहो आहो नेईं सर ऐसा निं होई सकदा नेईं सर तुसें साढ़े कोला बीह् पच्ची समा आइटमां लैतियां ते अस तुसेंगी इक चीज गलत थोह्ड़े देई सकनें ऐसा निं होई सकदा महाराज बैसे केह् गल्ल ऐ तेल गी हां जी नेईं नेईं सर ऐसा निं सारा साढ़ा समान नमां ऐ ओह् पराना कोई समान निं ऐ यरो हूं अच्छा ऐसा होई निं सकदा ऐ पर असें तुसें ई महाराज कोई साढ़े तुस पराने कस्टमर ओ ते तुसेंई अस नराज़ निं करदे आं पर कोई निं अगर कोई ऐसी गल्ल ऐ ते तुस लेई आएओ बापस लेआएओ बापस लेआएओ दक्खी लैगे चैक करी लैगे जे अगर साढ़े कोला कोई गलती होई दी होग ना ते तुस असेंगी तुस इक बोतल लैगे ते तुसेंगी अस भैं दो बोतलां देगे महाराज कमाल ऐ कैसी गल्ल कीती तुसें हां जी हां जी हां हां हां हा नेईं नेईं ऐसी ऐसी कोई गल्ल निं ऐ महाराज कमाल करी गे तुस अगर कोई साढ़े कोला गुस्ताखी होग ना ते तुस इक बोतलै दी जगह दो बोतलां लेई जाएओ महाराज कमाल ऐ हां जी हां जी हां हां ओह् कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं महाराज तुं'दी हट्टी ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ ओके ठी